हाँ नमस्ते हाँ बोलो बेटा कहाँ रखी थी तो क्या उसमें बहुत कीमती समान था पर्स में पैसे वगैरह रखी थी कैसे रखती हो क्या इतना सारा पैसा कोई स्कुल में लाता है मुर्ख हो क्या तो बच्चों को बच्चों को दिखा करके सारा समान रखते हैं ऐसी चीजे छुपाकर रखते हैं जब इतना पैसा लाई थी तो या तो किसी टीचर को दे देती या किसी को बोल देती कि मेरा रख दीजिये जब मैं जाउंगी तो मुझे दे दीजियेगा इतना इतनी लापरवाही से रहती हो इतने बड़े कॉलेज में बताओ तुम्हारा पर्स खो गया कैसे कोई ढूंढेगा तो इतना ज़्यादा पैसे नहीं लाते हैं बेटा अगर आप पैसे भी लाई हैं आप किसी टीचर को बता देती तो हम लोग उसकी रखवाली करते न तो अभी हम इतने बड़े स्कुल में कैसे ढूंढेंगे कि आपका पर्स कहाँ खो गया है चलिए कोई बात नहीं आप परेशान मत होइए हम खोजेंगे पर्स कहाँ खो गया है मिलेगा तो हम आपको दे देंगे आप एकदम परेशान मत होइए लेकिन अब आज के बाद इतनी बड़ी लापरवाही मत करियेगा अगर आप पैसे ला भी रही हैं तो अपने टीचर को दीजिये या किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिये जो आपका ध्यान रखे कोई बात नहीं हम करवा देंगे अगर कोई पाया होगा तो आपका पर्स मिल जाएगा नहीं आप परेशान मत होइए अगर स्कुल में खोया है तो मिल जाएगा अगर रास्ते में खोया होगा तो फिर उसकी बात उसकी जिम्मेदारी कॉलेज नहीं लेगा अगर ये पर्स आपकी स्कुल से गायब हुआ है तो हम किसी भी हालत में आपका पर्स हम ढूंढवा देंगे वोह नहीं तो आप परेशान मत होइए बेटा हम मिलवा देंगे पर्स आपका ठीक है

हाँ सबसे बता देंगे आप परेशान मत होइए हम कह रहे हैं न सबसे जा कर कि एक एक का बच्चे का पर्स ढूंढे उसमें आप खोजे मिलेगा तो अगर जो जिसको मिला होगा जो पाया होगा आपका पर्स जो चुराया होगा उसको पन्निशमेंट भी देंगे पूरे स्कुल के सामने नहीं आप परेशान मत होइए हम ढूंढ़वा देंगे आपका पर्स लेकिन आज के बाद ध्यान रखियेगा कि इतनी बड़ी गलती न हो जब भी आप ऐसे सामान लाती हैं तो अपने स्कुल के प्रिंसपल को या टीचर को किसी को दे दिया करिये ताकि आपको खोने का डर ही नहीं रहे ठीक है बेटा